हाँ मैंने पहले की तुलना में अधिक कचरा देखा है क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान हम लोग जब जाते हैं तो पहले से ही कई लोगों ने कचरा फैलाकर रखा होता है तो हमें आस पास की अपनी जगह साफ करने के लिए झाड़ू या फ़िर वहाँ पत्ता वत्ता डला रहता है तो उसे साफ करना पड़ता है और स्वतंत्रता स्वच्छता तो अब तो बहुत ही कम करते हैं लोग अब तो वह फै़लाते और हैं कचरा को तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैकिंग करने में ट्रैकिंग करने अभी